हमर नाम अरविन्द कुमार झा छी हमर दैनिक जीवन ओतेक सुन्दर नहि कहल जा सकैत छै एहि लेल कि मानि लिअ जे छै से कोनो सरकारी जॉब नहि करैत छी जेना तेना मानि लिअ मवेशी पालने छी या खेती गृहस्थी कनि मनि करैत छियै वा ब्राम्हण जातिसँ छी तऽ पुरोहितमे भी कभी कभी चलि जाइ छी सत्यनारायण भगवानके पूजा वगैरह वगैरह करयके लेल तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से जीवनयापन चलयए आ बाल बच्चा जे छै से तीनटा बाल बच्चाए जाहिमे दू लड़की एक लड़का छै ओकरसभकेँ जे छै से पढ़बय लिखबयमे से रहैत छी आ परिवार जहाँ तक पत्नीक कहबय से पत्नी लगभग पाँच छओ बरस पहिने जे छै से मृत्यु हुनकर भऽ गेलनि आ लड़की हमर जेठ जे छै से लगभग ओ सत्रह अठारह सालके भऽ गेलखिन हँ तऽ हम सोचलियै जेकि आब विवाह की करी तऽ एहि लेल जे छै से बाले बच्चेके लेल जे छै से हम लागल रहय छी इएह हमर जे छै से अपन जिन्दगी अछि